हमे एगो पङ्खा मङ्गेले रहियै लेकिन ओ सस्ता दाममे तऽ हमरा ओ मिललै लेकिन ओ बेसी दिन चललै नहि जेतना दिन चलैके चाही सस्ता दाममे हमे खुश भए गेलियै लए कऽ लेकिन ओते दिन चललै नहि ओ तुरत खराब भए गेलै